السلام علیکم جی جی میں نے آدھار اپڈو ڈیٹ کے لیے کچھ دن کے لیے کچھ دن کروایا تھا جی تو اس کے لیے درخواست دی تھی جی

اس سے متعلق آج میسج آیا ہے ہاں ہاں میرے موبائل پہ آدھار اپڈیٹ کا مسیج آیا ہے تو اس کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں چل رہا ہے کہ اپڈیٹ ہوا ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں چیک کروانا تھا ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں اسی نمبر پر آدھار کارڈ اپڈیٹ ہوا ہے تو اچھا آدھار نمبر چھ چار دو تین چار چار دو ایک پانچ چھ تین چار ہاں یہ آدھار نمبر ٹھیک ہے چیک کر لیجیے ہاں ٹھیک ہے اچھا ہاں ٹھیک ہے اچھا اپڈیٹ ہو گیا ٹھیک ہے شکریہ